हिंदी भाषा इसलिए क्षेत्रीय बोलियों में से भिन्न है क्योंकि हिंदी एक राज्य भाषा है जो हिंदुस्तान में बोली जाती है ज़्यादातर ज़्यादातर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है क्योंकि हिंदी बाकि जो क्षेत्रीय बोलियों से भिन्न है